मां हिकिड़ो आहे आर्टिस्ट जे रूप में आहियां मां बचपन में ॾाढो ई ड्राईंग ठाही आहे ऐं ड्राईंग में पहिरियों इलाही मुश्किलूं ईंदियूं हुयूं हथ सां ॾिसी ॾिसी करे असां ड्राईंग ठाहींदा हुआसीं पहिरियों हाणे जेके कलर अचनि था उहे न ईंदा हुआ पहिरियों उहा पेंसिल वारा कलर ईंदा हुआ मोमी कलर ईंदा हुआ त ॾाढे ध्यान सां आराम सां करिणा पवंदा हुआ कलर न फैलनि न ऐं इन्हनि खे मतिलबु चङी तरह कयूं ऐं असांखे इलाही सुठा नम्बर ईंदा हुआ ऐं असांखे मतिलबु स्कूल में मतिलबु इलाही मतिलबु मतिलबु सम्मान बि मिलंदो हुओ की तव्हां इलाही सुठी ड्राईंग कंदा आहियो ऐं इलाही मतिलबु असांखे मतिलबु मतिलबु असांजो मतिलबु मास्तर बि असांखे सेखारींदो हुओ ऐं असां सिखी सिखी करे मतिलबु वॾा थिया आहियूं ऐं हाणे बि असां पंहिंजी महिल छॾियो न आहे ड्राईंग करिणो असांखे एतिरो एतिरो आहे की असां मतिलबु वॾनि जा बि कोई चवंदा आहिनि इहे ठाहिणो आहे फ्रूट जो ठाहिणो आहे कुझु ठाहिणो असां सभु ठाहे करे पूरो कम्पलीट कंदा आहियूं ऐं जेके हाणे कलर हलनि था उहे कलर न करे असां पहिरियों वारा कलर कंदा आहियूं हुन में ई एतिरो मतिलबु सुठो लॻंदो आहे की सभु ॾिसी करे हैरान थी वेंदा आहिनि की हा ड्राईंग थियलु आहे ऐं हा हाणे जेके वॾा वॾा आर्टिस्ट आहिनि उहे ॿिए हिसाब सां कलर थींदा आहिनि हाणे मतिलबु कलर अची विया आहिनि अलॻि अलॻि जे हिसाब सां पहिरियों वारा कलर अलॻि हुआ हाणे जा कलर अलॻि आहिनि